पर्यावरण संरक्षन के लिए हम बहुत कुछ अपन प्रयास कर सकते हैं जैसे आज कल क्या करते हैं लोग कि जैसे अपने त्याौहारों के नाम पर लोग क्या करते हैं कि जैसे होलिका मना रहें हिन्दू धर्म वाले लोग होली मनाते हैं तो वो लकड़ी की कटाई झटाई कर के उसका उपयोग करते हैं या फिर वो जो बिल्डर्स लोग हैं जंगल से काट के लकड़ी ओकड़ी वो जगह साफ़ कर देते हैं और उसमें बिल्डिंग बनाते इससे क्या होता है अपना पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है वातावरण में दूषित होते जा रहा है अपना पर्यावरण पर्यावरण को अपने बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं ना कि पौधों को पेड़ पौधों को काटना है पेड़ पौधे को काटने के लिए सरकार को क़दम उठाना चाहिए जो जिससे वे पौधे पेड़ पौधे बच सकें